हमारे राज्य मध्य प्रदेश में बहोत सारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्पराएँ और रीति रिवाज पाए जाते हैं अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जैसे हिन्दू धर्म में हिन्दू धर्म की संस्कृति में पूजा पाठ करना अपने आराध्यों की पूजा करना देवी देवताओं की पूजा करना और अपने संस्कृति और वैवाहिक परम्पराओं के हिसाब से शादी ब्याह वगैरह करना तो यह हिन्दुओं का परम्पराएँ और रीति रिवाज होते हैं मुस्लिमों में निकाह होना और अपने ट्रेडीशनल जो उनका संस्कृति है परम्पराएँ हैं उनके धर्म के हिसाब से निकाह करना त्योहार मनाना नमाज़ पढ़ना और ईद के दिन इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ना भाई चारे का पैग़ाम देना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुस्लिमों में पाई जाती हैं जिसके अलावा अन्य बिरादरीयाँ भी होती हैं आदिवासियों मध्य प्रदेश में मूलतः आदिवासियों के तीज त्योहार परम्परागत और ट्रेडीशनल होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आदिवासियों को जिसको मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी शामिल किया गया है और उनके अलग अलग तरह के लोक लोक गीत लोक परम्पराएँ होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं